हाँ तैरने की बात है तो तैरने के लिए हम लोग जब इस्कूल से छुट्टी होती थी तो हम लोग नदी पर जाते थे उसमें कौन कौन तेज़ द पहुँचता है कौन पीछे पहुँचता उसमें हार या बाज़ी लगता था हम लोग में जो आगे निकल जाता था वह जीत जाता था जो पीछे रह जाता था वह हार जाता था उसमें और पैसे के लिए नहीं कोई अपना अपना हौसला बुलंद करने के लिए सब लोग ललकारते थे चलो हम आगे जाएँगे वह बोलेंगे हम आगे जाएँगे यही सब करते थे इसी सब से और आज भी तैरने के लिए अगर हमारे उम्र का कोई रहेगा तो मैं उसके साथ तैरने के लिए तैयार हूँ निकल निकल सकता हूँ इतना मैं अपने को रखता हूँ हालाँकि मैं पौंर के निकल जाऊँगा अपने बराबर रहेगा तब ये नहीं कि नौजवानों के साथ नहीं जैसे अपने उम्र के अनुसार जैसे हम हैं उनके साथ में मैं तैर सकता हूँ और तैरने के लिए तैरने के लिए पानी में यदि बहाव है तो भी कोई डर नहीं है निकल जाएँगे लेकिन तैर रुका हुआ पानी में ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं बहता पानी में तो बहुत दूर तक भी तैर सकते हैं क्योंकि पानी के सहारे ये बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं यही सब तो बात थी हाँ अगर प्रतियोगिता में भाग लेने का होगा तो हम अपने उम्र के अनुसार अपने उम्र के अनुसार उम्र वालों के बराबर ले सकता हूँ और चाहे और हम लोग को यह भी चिंता नहीं लगी रहती कि हम नदी में पानी ज़्यादा है तो डूब जाएँगे मर जाएँगे यह सब भी नहीं बच्चों के साथ साथ उमँग में अपना तैरते रहते थे यही सब करते थे अब तो उम्र के अनुसार देखना ही पड़ता है कुछ किया नहीं जा सकता है अगर अपने उम्र के अनुसार मिलेंगे उनके साथ भी अभी यह थोड़ा टाइम के लिए तैरने के लिए तैयार हो जाऊँगा